हेल' आंनावहाय थाइजौ दं ओमफ्राय माबा आंगुर ओमफ्राय द्रागन फ्रुथ ओमफ्राय थालिर गासिबो गासिबो रोखोमनि फिथाइयानो दंजोबो आपेला हायो कि जि आव माबा किजि आवहाय कि जि आवहाय एकस' औ मालाथ' मोजां मानोना जोंना आपेला हायो माबानिफ्राय फैयोनालाय दायरेख ह'जोंनिफ्राय फैयो नालाय आपेला फ्रेस फ्रेस आरोना फिसा फिसा आरो ग्रिन आपेलसबो दं

औ थाइजौबो दङ थाइजौ औ थाइजौ थायजौ ओंफ्राय जोंनाथ' औ अरेन्स आहाय दायरेख भुटाननिफ्राय साफ्लाय जायो नालाय अरेन्सआबो बिराथ मोजां कवालिथि थाइजौआबो मोजां आनो मोजां कवालिथिनि बायनो हागोन थाइजौआहाय दा कि जि आव माबा जानानै दं ओ बिब दुइस' औ थाइजौखौ ना आपेलखौ ए औ औ ना बेसेबां लागोन सेरसे आवहाय माबा गोलैसिगोन कि जि आवहाय एकस'बा सेरसेआवहाय एकस' औ दे